जैसे हम डिज़ाइन डलवाते हैं तो एक अच्छे से मिस्त्री से कह बोलते हैं भाई भैया अच्छा डिज़ाइन डालो और वह अच्छे से डिज़ाइन डालता है और लाइट जब जलती है तो और सुन्दर लगता है वह अच्छा अच्छा डिज़ाइन डालते हैं डालते हैं और सफ़ाई से डालते हैं दे उन्हें एक एक को चुन चुनकर बनाते हैं डिज़ाइन को तो हम उनकी तारीफ़ करते हैं तो भइया तुमने आपने तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है और जिस जिस जिस में आते हैं हमारे दू हमारे यहाँ वह भी देखते हैं तो बोलते हैं आपने कहाँ से बनवाया है बहुत अच्छा अच्छा डि अच्छा डिज़ाइन है इसलिए हम जा हम बोल हम चाहते हैं कि हम आपके गाहक ग्राहक बढ़े

नाम हो आपके हम जैसे बोलेंगे भैया आपने कहाँ से बनवाया है इतना अच्छा अच्छा डिज़ाइन तो हम बोलेंगे हम यह जैसे काम करने आते हैं मिस्त्री के यहाँ से बनवाया है तो वह बोलेंगे हमें भी बनवाना है हमें भी ऐसे डिज़ाइन बनवाना है ताकि बहुत अच्छा लगे हमारे यहाँ छतों पर दीवारों पर दीवारों पर लाइट जले तो अच्छा दिखे ऐसे बनवाना है ताकि देखने में अच्छा सुन्दर सा दिखे और उस डिज़ाइन को देखकर एक दूसरे को भाए मन को ताकि वह सब वह भी बनवाएँ ऐसे ऐसे आपका कस्टमर बढ़े और वो बनवाने में भी आपके पास आएँ भैया चलो ऐसा जैसे उस उनके घर बनाया है डिज़ाइन हमारे भी घर बनवाइए बनाइए वहाँ डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया है वैसे हमारे घर भी डिज़ाइन बनाएँ ताकि बनवाओ बनाओ ताकि हमें अच्छा लगे